दिक्खो जी इत्थै लिखे दा कि थुआढ़े एरिया दा ऐम्मऐल्लए ऐम्मपी ते सरपंच कु'न ऐ ते कदें में उंदे कन्नै मिलेआ मलाटी कीती नेईं कीती होऐ ते में सनां कि साढ़े इत्थै जम्मू कश्मीर दी गल्ल आखां ते इत्थै बड़ी देर होई दी इलैक्शन होए दे ते ऐम्मऐल्लए ते हून है निं ऐ पैह्लें है हा ऐक्स ऐम्मऐल्लए है हा हून निं ऐ ते ऐम्मपी जेह्के साढ़े ओह् न पैह्लें डाक्टर जतिंदर सिंह होर हे ते हून होई दी डीलिमिटेशन आखदे जिसी ते ओह्दे बाद होई दे हून अपने जुगल किशोर शर्मा होर ते सरपंच बी हून हैन गै न लेकिन इक गल्ल आखां ते में सारें कन्नै मिल्ले दा ते सारें कन्नै मिलियै बड़ा शैल लग्गेआ सबतों पैह्लें में गल्ल करां अगर ऐम्मऐल्लए साहब दी जेह्के ऐक्स ऐम्मऐल्लए न जदूं में उं'दे कन्नै पैह्ली बार मिलेआ ते में निक्का गै हा निक्का इन दा सैंस कि स्कूल पढ़ै दा हा बाह्रमीं कीती में ते ओह्दे बाद मिलेआ च लेकिन इक ओह् होंदा ना कि मिनिस्टर कन्नै मिलेआ जेह्के साढ़े ऐम्मऐल्लए ओह् मिनिस्टर बी है हे ते हैन ओह् वकील न ते कोई मिनिस्ट्री थ्होई दी कोई लॉ एंड आर्डर आह्ली थ्होई होनी मी लग्गै दा ते बड़े मैह्कमे हे उं'दे कोल लेकिन बड़ा शैल होएआ इंटरैक्शन होएआ ते बड़ा शैल लग्गेआ मिलियै पैह्ली बार लग्गेआ ते जदूं में ऐम्मऐल्लए साहब कन्नै मिलेआ ते मिलियै मीटिंग च मिल्लियै बीजेपी दे न ओह् मैं बी बीजेपी दा गै इक कार्यकर्ता उ'नें सपोर्ट करना होन्ना में फालोवर आं में मोदी हुंदा ते जदूं अस में पैह्ली बारी मिल्लेआ रेआसी पार्टी आफिस ते मिगी बड़ा शैल लग्गेआ उ'नें मी बुलाया फ्ही ओह्दे बाद मिलना जुलना हर मीटिंग च मिलना में बी इक ऐज ए वर्कर जुड़ेआ में पार्टी कन्नै ते में मीटिंग मुटिंग जाना स्टार्ट करी ओड़ेआ ते मिलदे मेल जोल लग्गेआ रेहा कुसै दे कम्म होए फोन करी ओड़ेआ साहब जी इ'यां करना उ'आं ते बड़े बड़े किस्में उ'नें मेरी मदद बी कीती ते बड़ा लोकें एक्सपीरियंस में केह् सनां अगर ऐम्मऐल्लए इक ते होंदे जन प्रतिनिधि लोकें दे कम्म करने आस्तै ओह् बनाए बनाए जंदे न ते बड़ा बने दे फ्ही ऐम्मऐल्लए लोक लोकें दे कम्म गै करदे ते उ'नें बी बड़े लोकें दे कम्म कीते में बी जेल्लै उं'दे कन्नै मिलेआ जुलेआ उ'नें फोन शोन कीते ते उ'नें बड़ी हैल्प कीती मेरी और गल्ल करां फ्ही ऐम्मपी साह्ब दी ऐम्मपी होंदे फ्ही ओह् कंस्टीट्यूएंसी दे होंदे पूरे पूरी पार्लियामेंट्री कास्टीट्यूएंसी होंदे ते उं'दे कन्नै मलाटी थोह्ड़ी घट्ट गै होंदी घट्ट तां होंदी कि उ'नें पूरा एरिया संभालना होंदा दिल्ली जाना होंदा ते तां उं'दे कन्नै मलाटी घट होई लेकिन हैन ओह् बी बड़े चंगे न उं'दे कन्नै बी दो त्रै बारी मिल्लेआ जैदाबारी मिल्लेआ दो त्रै बारी डाक्टर जतींद्र सिंह कन्नै मिल्लेआ उं'दे कन्नै ते जैदा बारी मिल्लेआ क्योंकि हून औंदे रौंह्दे साढ़े लाके च ते लाके दे जेह्के बी लोकें दे मसले न ओह् सलझाने दी कोशिश करदे लोकें ई चाहिदा केह् ऐ पानी बिजली ते सड़क ते ओह् ऐ मूलभूत सुविधाएं जेह्कियां हैन गै कि उ'नें अज्ज रोजमर्रा दी जिंदगी च जेह्की चीजां चाहिदियां मतलब लग्गे दे ओह् ते सरपंच ते सरपंचें कन्नै ते मलाटी होंदी रौंह्दी की के सरपंच लोकल होंदा एरिया घट्ट होंदा ते कम्म जैदा होंदे ते सरपंच कन्नै जेह्के मेरे एरिया दे सरपंच न में बड़ी बारी मिल्लेआ उं'दे कन्नै उ'नें बड़ा किश में आखेआ बी समझाया बी की कि में बी हून पोलिटिकल लाइन च ते फालो करना होन्ना बड़ा किश ते कदें कदें एक्सपीरियंस अपना बी शेयर करना होन्ना उं'दा बी लैन्ना होन्ना कि ओह् कि'यां लोकें दे कम्म करांदे और सारें में आखना कि फिर उ'नें ऐम्मऐल्लए होई गे ऐम्मपी होई गे जां सरपंच तिनों बिच्चा जो बी होंदे लोकें वोट पाइयै जताए दे होंदे लोकें बड़ी मेदां होंदियां उंदे कोला ते में इयै आखना कि ओह् मेदें उप्पर खरे उतरन लोकें दी सुनन ते में बी जिन्नी कोशिश करी सकना कि अगर हून सरपंच ऐम्मऐल्लए ऐम्मपी सारी जगह् निं ना जाई सकदा सारें कन्नै फोनै गल्ल बी निं करी सकदा ना सारें मिली सकदा ते इक अस ता मेरे नेह् लोक होंदे इक माध्यम होंदे की ओ असें ई सनांदे अस फ्ही उ'नें ई सनान्ने फ्ही ओह् जेह्के करी सकदे कम्म उ'नें आखदे गौरमेंट एम्प्लाय होंदे जेह्के जेह्के कुर्सी पर बैठे दे होंदे उ'नें सनांदे फ्ही पैसा औंदा जेह्का बिना पैसे दे कम्म ओह् होंदा बड़े सारे लोकें दे जेह्के कम्म काज न ऐम्मऐल्लए ऐम्मपी ते सरपंच सारे इक्कै में ते आखना कि सारे लोकें दे कम्म करने लेई जित्ते दे न ते इ'नें कम्म करना बी चाहिदा ते इ'यै आखना में